लोक सभसँ सुनलहुँ जे नीलकमलके कुर्सी जे होइ छै ओ बहुत नीक होइ छै बहुत मजबुत होइ छै आरो बहुत सुन्दर होइ छै तऽ हमहुँ गेलहुँ बाजारसॅं एकटा नीलकमलके कुर्सी अनलहुँ सहीमे ओ बहुत सुन्दर रहै आरो बहुत मजबुत रहै सङ्ग सङ्ग ओहिपर कोनो भारी समान राखैके बाद एको रति ओ झुकै नहि यऽ सहि लैया सभटा भार आ पुरा मजबुत बुझाबैया